हैलो मैं होंडा सोरूम से बात कर रही हूँ जी बोलि गाड़ी चाहिए मैं वह पच्छत्तर हज़ार की है पचहत्तर हज़ार की आपको कैश उठाने है की फाइनेंस करवाया जी

एक बीस की पड़ेगी मैंम

हाँ मैंम मिल रही है आपको कितने साल के लिए फाइनेंस करवाना है हो जाएगा मैंम यह नाइन्टीन का होगा तो मैंम तो उसकी इन्स्टॉलमेंट पाँच हज़ार जाएगी फिर वह साल बढ़ाना पड़ेगा चार साल लेकिन मैं उसके लिए ब्याज भी ज़्यादा लगेगा पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट

तीन साल छः महीने के लिए फ्री रहेगी मैंम जी छः महीने के लिए फ्री रहेगी अच्छा है ना पच्चीस का एवरेज है मैम आप डाउन पेमेंट कितना जमा करोगे

आप बोल रहे हो कि फाइनेंस करवाना है तीन साल के लिए और उसमें पाँच हज़ार किश्त आ रही है तो वह ज़्यादा लग रही है तो मैम उसको करने के लिए मैम हमको बढ़ाना पड़ेगा चार साल तक के लिए तो उसमें पंद्रह पर्सेंट ब्याज है तो मैम उसकी पेमेंट कम से कम पंद्रह से पच्चीस हज़ार तक करने पड़ेगा आपको आप यह बताइए आपको कितने साल तक का रखना है तीन साल या चार साल चार है ओके मैंम गाड़ी बुकिंग कर दें मैंम आधार कार्ड पैन कार्ड मोबाईल नंबर बस जी आपकी वह जी मैं और दो चेक लगेंगे मैंम आपके नाम के मैंम तीन दिन में आजाइए मैं शोरूम ठीक है मैंम ओके नाम नाम बता दीजिए मैंम आपका जी बोलिए जी कृतिका है ना मैंम आपका नाम कृतिका है क्या मैंम आपका नाम क्रातिका जी क्या लिखूँ कृतिका कृति जी ओके मैम मैम एड्रैस जी मैम

ओके मैम थैंक यू